जय झूलेलाल त अॼु मां तव्हांखे इंडिया जे रस्ते जे बारे जाम कुझु बुधाईंदमि त असांजा इंडियानि जा रस्ता जाम सुठा आहिनि असांजे हिते रस्तनि जो कमु थींदो आहे त मोदी सरकारि खे अची करे जाम टाइम थी वियो आहे त मोदी सरकारि हिते जाम सुठा सुठा रस्ता ठाहियो अथई त सु जाम वॾा वॾा रस्ता आहिनि त असांखे गाॾियूं मोटरियूं खे ट्राफ़िक ना मिलंदी आहे आ असां जिथे बि असांखे पहुचणो आहे असां जल्द में जल्द पहुची था वञूं रस्ता जाम सुठा थी विया आहिनि मोदी सरकारि अचण खां पोइ त असांखे जो बि ट्रेन ऐं बसयुनि जी टिकेट नथी मिले त असां पंहिंजूं गाॾियूं कढी करे असां हली वेंदो आ हली वेंदो आहिनि त असां दोस्तियूं गॾु मिली करे बि पंहिंजी गाॾियूं मोटरियूं कढी करे असां घुमण वेंदा आहिनि असांखे जिथे बि पहुचणो आहे त असां जल्दी पहुचंदा आहिनि किअं करे असांजा रस्ता जाम वॾा ऐं सुठा थी विया आहिनि गाॾियूं मोटरूं जाम स्पीड में हली रहंदी आहिनि रस्तनि वॾा थियण खां पोइ त मोदी सरकारि के जाम जाम धन्यवादु आहे असांजे तर्फ़ा जय झूलेलाल